ई एकटा मोबाइल हम किनने रहौं दू दू महिना पहिने जकर रेडमी टोन रेडमी नोट टेन छियै जे बहुत बढियाँ मोबाइल छै ओकर प्रोसेसरो बहुत बढ़िआँ छै जेकि छओ हजार छओ हजार एम एच बैटरी छै बहुत बढ़िआँ मोबाइल छै आओर एकर प्रोसेसर सेहो बढ़िआँ काज करै छै आओर फोर चौंसठमे एकर ई छै आओर कैमरा सेहो बढ़िआँ छै